हूअं त असां जे दिल्लीअ में इलाही घुमण फिरण जूं जॻहियूं आहिनि जीअं त लाल किलो कुतुब मिनार वग़ैरह लेकिन असांजे लाजपतनगर इलाइक़े में हिकिड़ो सिंधी लाल स झूलेलाल जो मंदरु आहे ॿियो संत कंवरराम मंदर बि आहे इते इलाही परे परे जीअं महाराष्ट्र वग़ैरह बॉम्बे वग़ैरह सॼे हिंदुस्तान खां माण्हूं घुमणु फिरणु ईंदा आहिनि त हिते दर्शन कंदा हिते ई काई सुठी व्यवस्था आहे रहण जी बि खाइण पीअण जो मार्केट बि आहे आसे पासे आहे हर तरीक़े जी फेसेलिटी आहे जंहिं जे करे हिन में हमेशह मेलो सो लॻो रहंदो आहे हिते रहण जे लाइ कमिरा बि आहिनि ऐं मार्केटूं वग़ैरह त इलाही सुठियूं सुठियूं आहिनि आसे पासे बि सॼी फेसेलिटी मैट्रो वग़ैरह बसूं वग़ैरह हिते पूरियूं जेको आहे खाली हिंदुस्तान खां ई न ॿाहिरों जा माण्हू बि अची करे घुमणु फिरणु ईंदा आहिनि ऐं इलाही सुठी जॻहि हरु ऐं सांस्कृतिक केंद्र बि आहे